हा हरि ओम भाभी हा हा मूंखे मूंखे कम जी इलाही ज़रूरत आहे त मां सोचां थू तांजी होटल सेलिब्रेशन में कोई कम हुजे त ॿुधायो छा छा करिणो आहे जी जी ऐं घणी छुट्टियूं मिलदियूं और छा पगार मिलंदी मूंखे अठ हज़ार अठ हज़ार त भाई घटि आहे

न कम में कोई शिकायत न मिलदव तव्हांखे मुंहिंजो कम सुठो अथव शिकायत जो मौक़ो न ॾींदीमाव तव्हांखे लेकिन पैसा इलाही घटि आहे हा कल्ह मां अची वेंदमि और छुट्टी ॿ चारि छुट्टियूं त मां वठंदमि जी जी हा उहो मां ॾेई वठंदमि लेकिन मूंखे ज़रूरी कम बि आहे पंहिंजे ॿारनि खे बि ॾिसणो आहे त चारि छुट्टियूं मूंखे

अच्छा ठीकु आहे टाइम त ठीकु आहे लेकिन पगार थोड़ी वधाईजो मुंहिंजी ॾह इलाही घटि आहे अञा थोरो वधाए रखो पंद्रहं पंद्रहं हज़ार ठीकु आहे ठीकु आहे हरि ओम भाभी